دہلی کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا ہندوستان کے بہت سارے طلباء کا ایک خواب ہوتا ہے جیسے دہلی یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلباء داخلہ کے لیے پریشان نظر آتے ہیں مسلم طلباء کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ ہمدرد ایک عمدہ خواب ہے وہاں داخلہ لینے کے طریقے مختلف ہیں کہیں داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو داخلہ کی آگے کاروائی شروع ہوجاتی ہے کہیں ٹیسٹ تو نہیں ہوتا البتہ آپ کا بہترین رزلٹ دیکھ کر آپ کو داخلہ مل جاتا ہے بہر حال داخلہ کے ان مراحل سے گزر کر ہی آپ اپنے خواب کو شرمندہٴ تعبیر کر سکتے ہیں